तऽ माछ के व्यवसाय के बारे मे हम कहे छली तऽ माछ के व्यवसाय हमसब मल्लाह के लिए ओ सबसे बड़ा हमरा अरके मानल जाइ छै कियाकि मुख जाहिसॅं किसान के लिए खेती मुख्य हमरा सबके खेती जादातर मछलीए पालन के करै छलिए कियाकि मछली हमरा आरके मुख्य भेलै पालन करै छै तऽ मछली के लेल मारय के लेल मछली के खेती जे छै सबसे अलगे भेलै कियाकि ओ मछली सबसे पहिले पालय परै फेर मारय के लेल ओकरा अलग अलग तरीका जेनाकि थैजा बनाबैत रहै जाल बुनैत रहै तब जाल बुनिकै नदीमे जाके फेंकत रहै तब जाके मछली मारि के लाबै छियै तऽ मछली के लिए अलगे ही छै जे ओकर अलग ही ओकर खेती बारी के लिए अलगे यऽ तऽ जाहिसॅं मछली मारय के लिए जाल तऽ कहिए देलहुॅं जाल बुनऽ परै छै फेर बाॅंस काटि के आनिके थैजा बुनय परय छै चाहटा बुनय परै छै आओर ओकरा जाके फेर जेना खेतमे लगेलहुॅं या तालाबमे या नदीमे तब जाके मछली फेर नाव भी नाव भी जानिते छियै बड़ा नदीमे जाइ छै तऽ नाव भी ज़रूरत छै हमरा सबके नाव पर भी जाइ छै मछली मारय लए तऽ मछली के खेती के लिए अलग ही व्यवस्था करय परै छै आओर अलग ही छै जे ओकर सब किछु अलग ही करय परै छै